जोंनि चार्च एबा गिरजायावहाय टुइन्टिफिफ्ट अफ डिसेम्बरावहाय जोङो ख्रिस्टमासखौ फालियो जायआनो ख्रिस्टानफ्रा फोथायो जे टुइन्टिफिफ्ट डिसेम्बरा कि जिसुनि जोनोम सान होननानै ईश्वोरनि जोनोम सान होननानै फोथायो जों बे दिना टुइन्टिफर्टनि मोनायावहाय जोङो गिरजायाव थाङो गाजा गोमजायै जोङो गिरजा खालामो जोङो रंजायो आरो गिरजा जोबखांनानै बिनायफोरा जोबखांनानै जोङो मोसायो दसे सम गासै बयबो ज' जानामनै दामै देयै रंजायो आरो बेनि उन नेक्स दिननिफ्राइ न' न' थाङो आरो न' न' थांनानै गित खनहैयो मोसाहैयो रंजा खुसियै नखरनि मानसिफ्राबो मोसाफायो आरो बिदिनो जि होनो गोसो नखरनिफ्रा फैसायानो जा जाग्रायानो जा जाहोना हरो बा फैसा फैसा दान हरो ओम आमफ्राय बिदिनो नख'रफ्रामबो नखरावहाय हाबहैयो आरो बिदिनो निजेब्ला जोब जोबो नखरफ्रामबो हाबखांजोबनानै जे एसे फैया कालेकशन जायो फैसा बा जाग्रा मुवाफोर हरो बा बिदिनो कालेकशन फैसा कालेकशन जानायजों बे मोसानाय दामनाय देनाय ग्रुपफोरा ज' जानानै पार्टि जायो आरो बिदिनो सानसे सान सानसे सम लानानै बयबो गामिनि मानसिफ्रा ज' फैनानै खेलाफोरबो जायो जे महिलाफोरनि गेदेर बुरैफोरनिया एकस्रा खेला जायो उन्दैफोरनिया एकस्रा जायो उम जेनेबा बुरैफोरनियाबो खारनाय जायो हिन्जावफोरनियाबो उन्दैफोरनियाबो गथ'फोरनियाबो खारनाय खेलाफोर जायो थेवबो एज ग्रुप लायै लायै जायो आरो बिदिनो रंजा खुसियै सेलेब्रेट खालामो बे ख्रिस्टमासानो ख्रिस्टानफोरनि सबसे वान अफ दा बिगेस्ट मा होनगोन सेलेब्रेट सेलेब्रेशन आरो फेस्टिभोल मोनसे बियो फालिथाइ फालि फालिनाय आरो जाथाइ फालिनाय